ہندوستان کی تفریح صنعت خاص کر فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری نے آخری چند دہائیوں میں بے مثال ترقی کی ہے بالی ووڈ جو کہ ممبئی میں واقع ہے دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری بن چکی ہے فلموں کے پروڈکشن کے لحاظ سے ہر سال ہزاروں فلمیں بنائی جاتی ہیں جو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اس ترقی کے پیچھے کئی وجوہات ہیں جن میں ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ڈیجیٹل پلیٹفارمس کا عروج نئے نئے ٹاپکس پر فلمیں بنانا اور نئے آرٹسٹ کا سامنے آنا شامل ہے تفریحی صنعت کی ترقی کا سفر پہلے کے زمانے میں فلموں کا ذریعہ صرف سنیما ہال یا ٹی وی ہوتا تھا مگر آج کے ڈیجیٹل دور میں او ٹی ٹی پلیٹفارمس جیسے نیٹ فلکس امیزون پرائم ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار اور زی فائیو سے تفریح کا انداز ہی بدل دیا ہے لوگ اب اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ فلمیں یا ڈرامے دیکھ سکتے ہیں اس سے نہ صرف فلم میکرس کو زیادہ آزادی ملی ہے کنٹینٹ بنانے میں بلکہ نئی سوچ اور نئے آئیڈیاز بھی سامنے آئے ہیں جو پہلے سینسرشپ یا کمرشل پریشر کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے بھارتیہ تفریح صنعت کی مقبول شکلیں بالی ووڈ فلمیں آج بھی بھارت میں سب سے زیادہ مقبول تفریح کا ذریعہ بالی ووڈ فلمیں ہیں رومانس ایکشن ڈراما تھرلر اور کامیڈی جیسے مختلف جینرس میں فلمیں بنتی ہیں شاہ رخ خان عامر خان سلمان خان دیپیکا پادوگون اور رنویر سنگھ جیسے ایکٹرس کی فلمیں کروڑوں میں کمائی کرتی ہیں دنگل پی کے پٹھان اور غدر ٹو جیسی فلمیں صرف کمرشل نہیں بلکہ کلچرل سمبلس بھی بن چکی ہیں ٹی می ٹی وی ڈرامے گھر گھر میں دیکھے جانے والے سیریلس بھی ابھی تک لوگوں کے لیے تفریح کا باعث بنے ہوئے ہیں انوپما یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اور کنڈلی بھاگیہ جیسے سیریل خاص طور پر عورتوں میں مقبول ہیں او ٹی ٹی کنٹینٹ ویب سیریز نے ایک نئی صورت میں تفریح کو لوگوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے سیکریٹ گیمز مرزا پور پاتال لوک اور دا فیملی مین جیسے شوز نے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی ہے ریئلٹی شوز ریئلیٹی ٹی وی شوز جیسے بگ باس انڈین آئیڈل کون بنے گا کروڑپتی اور ڈانس انڈیا ڈانس لوگوں میں کافی مقبول ہیں یہ شوز صرف تفریح نہیں دیتے ہیں بلکہ عام لوگوں کو شہرت اور پلیٹفارم بھی دیتے ہیں میوزک انڈسٹری بارت کا میوزک کی تفریح کا اہم حصہ ہے بالی ووڈ میوزک انڈی پاپ کلاسک میوزک اور ریجنل میوزک جیسے پنجابی تمل تیلگو گانے لوگوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں آج کل کے سنگر جیسے اریجیت سنگھ نیہا ککر اور شریا گھوشل ہر جگہ مقبول ہیں لوگوں کے رجحانات ایموشنل اور ڈرامیٹک کنٹینٹ بھارتیہ لوگ جذباتی کہانیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں چاہے وہ ایک ماں بییٹے کی کہانی ہو یا ایک عاشق کی قربانی ٹاپکس پر بیسٹ کنٹینٹ کو لوگ دل سے پسند کرتے ہیں پیٹری پیٹریوٹزم اور دیش بھکتی دیش بھکتی پر مبنی فلمیں جیسے یو اری دا سرجیکل اسٹرائیک بارڈر شہنشاہ لوگوں کو انسپائر کرتی ہے اور ان میں بہت پسند کی جاتی ہے ریئلسٹک اور کرائم بیسڈ اسٹور یز آج کل لوگ سچائی پرمبنی اور کرائم تھریلرس جیسے دل ڈہلی کرائم اصل کرمنل جسٹس جیسے کنٹینٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں ریجنل کنٹینٹ بھارت میں ہر زبان اور کلچر کے لوگ ہیں اس لیے تمل تیلگو ملیالم بنگالی اور مراٹھی فلموں اور ویب سیریز کا بھی بازار بڑھ رہا ہے کامیڈی شو شوز اور میمز آج کل کے بزی لائف میں لوگ ہلکے پھلکے کامیڈی کنٹینٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اسٹینڈ اپ کامیڈینز جیسے ذاکر خان بسی اور کپل شرما کے شوز بے پناہ مقبول ہیں تفریح صنعت کا سماج پر اثر بھارتیہ تفریح صنعت صرف تفریح تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے سماج پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہے بہت سی فلمیں سماجی مسائل جیسے جینڈر اکویلیٹی کرپشن ڈومیسٹک وائلینس اور ایجوکیشن پر روشنی ڈالتی ہیں جیسے فلمیں پنک ٹوائلیٹ ایک پریم کتھا آرٹیکل پندرہ نے سماج کو سوچنے پر مجبور کیا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا کردار آج کے دور میں سوشل میڈیا کا رول بھی تفریح میں بہت اہم ہو گیا ہے یوٹیوب انسٹا گرام اور فیس بک پر ہر کسی کو کنٹینٹ بنانے کا موقع مل گیا ہے شارٹ ویڈیوز ریلس ڈانس چیلنجز اور کامیڈی اسکٹس نے نئے لوگوں کو اسٹار بنا دیا انفلوئینسرز اور کنٹینٹ کریئیٹرس کی بھی اپنی فین فالوئنگ ہوتی ہے نوجوانوں کا رجحان بھارت کے نوجوان آج کل ریئلسٹک اور ریلیٹیبل کنٹینٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں ایسے شوز اور فلمیں پسند ہیں جن میں اصلی زندگی کے مسائل کو د دکھایا گیا ہو ساتھ ہی وہ ایکشن اور سائی فائی جینر میں دلچسپی لیتے ہیں جیسے کے جی ایف باہوبلی اور جوان مصروفیت اور تفریح کا تعلق بھارت میں لوگ روزمرہ کی مصروف زندگی سے تھکان دور کرنے کے لیے تفریح کے مختلف طریقوں کا سہارا لیتے ہیں ویک اینڈ پر سنیما جانا گھر میں او ٹی ٹی سیریز دیکھنا یا میوزک سننا عام ہو چکا ہے یعنی تفریح اب صرف لگزری نہیں بلکہ ضرورت بن گئی ہے نئے ٹاپکس اور ٹیبو بریکنگ کنٹینٹ آج کل فلم اور ویب سیریز میں پہلے سے زیادہ بولڈ ٹاپکس اٹھائے جا رہے ہیں جیسے ایل جی بی ٹی کیو پلس ایشوز مینٹل ہیلتھ اور جینڈر آئیڈٹیٹی لوگ ان ٹاپکس میں بھی ان انٹرسٹ لے رہے ہیں جو پہلے ٹیبو سمجھے جاتے تھے نتیجہ آخر میں یہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتیہ تفریح صنعت نے نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ لوگوں کی ذہنیت ان کی پسند اور ناپسند اور سماجی رویوں کو بھی تبدیل کیا ہے آج کا بھارتیہ درشک زیادہ میچیور اور کانشیس ہے وہ صرف تفریح نہیں چاہتا بلکہ ایسا کنٹینٹ چاہتا ہے جو اسے کچھ سوچنے پر مجبور کرے اسے انسپائر کرے اور اس سے ریلیٹ کرنے کا موقع دے اگر آپ چاہیں تو میں